कण्ठसँ निकलै वला बात जे अछि से करीब करीब समानार्थी अछि

तऽ हम देखै छियनि जे मैथिली किछु ने किछु सरस होइत मनुष्यक विचारमे अधिक जाइ छनि हिन्दीकेँ अपेक्षा तऽ हम उम्मीद करै छी कि हिन्दी से कनि नीके भाषा मैथिली अछि आ दुनू सन्दर्भमे एना तुलना कयल जाए जे दुनू एक दोसरकेँ सहोदरा जकाँ बुझाबए छथिन चुँकि मैथिलिओ जे छैक से संस्कृतेकेँ आधार पर हम देखै छी जे हुनकर शब्द सभ जे छैक से संस्कृते सँ आयल हँ आ हिन्दीओकेँ शब्द बेसिकली आ अधिकान्श संस्कृतेसँ एलै हँ तऽएहि सन्दर्भमे हम देखै छी जे दुनू एक दोसरक सहोदरा छथि